इत्थैं बाह्र खेलने आस्तै बड़ियां सारियां ऐक्टीविटी न जित्थें अस सकने इत्थै क्रिकेट बी ऐ क्रिकेट बी दिक्खी सकने अस ते ट्रैकिंग आस्तै बी अस प्हाड़ै उप्पर जन्ने ते ट्रैकिंग करने ते बड़ा मजा आंदा